हेलो मछरी किनै चलबै कोन मछरी लेबै अच्छा कोन माछ होइ हइ किलो कोन कोन मछरी मिलै हइ यइ हम ओतेक मछरीके नहि चिन्है छिए कनि मनि मछरीके नाम जानै छिए बहुत मछरीके नहि हम जानै छिए एगो बोआरी बोआरी हइ ककड़ी हइ नैनी हइ रुपचन हइ आओर ने हँ जाकट हइ हँ बिकटो हइ हँ ठीके सौरो हइ हुँ तब अहाँ एतेक जानै हम तऽ एतेक जनहु नहि टेङ्गरा मछरी खाइमे बड़ मोन लागै छै हुँ हे बहुत मछरीके नाम हइ अपनामे बहुत मछरी रहै हइ सबसँ ज्यादे मलाह रहै हइ ने मलाह अपना आओरके तऽ कनि मनि मछरी के अपन हुँ अपना आओरके कनि मनि कम जानलहुँ ओतेक नहि जानलहुँ सबसँ जा अच्छा लगै हइ रुपचन रुपचनमे तेल रहै हइ बुझलिही ओ फ्राइ करैमे ठीक लगै हइ हम तऽ फ्राइ कएल खाली माछ

आओर नैनीमे बहुते काँटा रहै हइ भक भक गरैत रहै हइ एक दिन किनलिए तऽ काँटा धिआपुता आओरके लिए रुपचने ठीक आओर जाकट तऽ बाँतरे खोतरे होइ छै जाकट मछरी तऽ बाँतरे छै हुँ बुआरिओ बाँतर हइ बुआरी बाँतर हइ एहिलिए कि हुँ नीकवलासब ली बीमारी नहि हइ आब बताउ ऑपरेशन आओर भेल हइ ने ओकरालिए बाँतर ओ मछरी करै हइ बाँतर हइ हुँ सबसँ निरोग गरै माछ हइ गरै माछ हरचीजमे खाइ हइ हँ गरै गरै ज्यादे कहै हइ खाइलए गरैसँ तऽ अच्छा हमरा लागै हइ झिङ्गना माछ हुँ ठीक हइ कीनि लेतिए ज्यादे नहि एक्के किलो किनबै हम कमे आदमी ने छिए भऽ जेतै अहाँ कीनि लेब डेढ़ किलो ने हँ हँ कीनि लेब अहाँके पुतौहु आओर ने हइ

हुँ अहाँके बहुओ आओर हमरा तऽ हमहीँ किनबै हमर एगो बेटी देखै छिए हमरा एक किलो लेबै तऽ हो जेतै कनि मनि फ्राइ खा लेबै आओर ताहिके बाद रस लगा देबै

हुँ वएह करबै लिअऽ ने तेँ हमरा तऽ मोन नहि हइ लैके ई बा बोललखिन तऽ कहलिए लऽ लै छिए एक किलो मछरी तऽ कोन मछरी अच्छा लगैए नहि लागैए से छै कहलिए जे हेतै से लऽ लै छिए तब छौड़ा रहै छै तनि रुपचन खाइ हइ आओर बाकी बाद मछरी खैबे नहि करैत रहै हइ से कनि हाँ तऽ इएहलिए कहलिए लऽ लै छिए हमहूँ

कि करबै धिआपुता कानैत रहै मोन तऽ भुलि जेतै ने धिआपुता से एगो पाइ नहि रहै हइ धिओपुतो हमर शासनमे थोड़े रहैत हइ

एक्को नया पाइओ नहि रहै हइ किनबै तऽ मछरी मछरी करऽ लगतै तऽ जाइ छी कीनि लेबै मछरिए मार्केट भी हइ तऽ मछरीके दामो सुनिके तऽ अजीब लगलैए मोनो नहि मछरीके लिए हुल हुल हो जाइ छै हुँ बड़गाँव से सगरो से माछ मिलबे करै हइ सिङ्गही माछमे ताकत होइ हइ ज्यादे

सिङ्गहिओ मछरी ठीक रहै हइ आब ओतेक नहि बुझैए मगर लाल आओर मछरी नहि रहै हइ

दै छिए अँए हँ मार्केट जेबै तऽ लेबै इएह मछरिए लेबै रुपचने हम लेबै एक किलो अहाँ लऽ लेब ओकर हमरा तऽ वएह लाबै हइके अहाँ तऽ बुआरिओ आओर लऽ लेबै गऽ हँ लऽ लेब अहाँ रहुए लऽ लेब जिन्दावला अढ़ाइ सओ रुपैए किलो दै हइ हमनी मरलके लऽ लेबै डेढ़ सओ रुपैए ठीक हइ जखन अहाँ जाए लागब ने मार्केट तखन हमरा कहब बुझली मछरी किनबै ई नहि जे चुपेचापे अहाँ भागि जेबै कहलहुँ जे जखन जाए लगबै तखन हुँ ठीक हइ फेर जाउ घास आओर काटि लिअऽ अहूँ हमहूँ जाइ छी बुढ़िए लग घास आओर काटि लेबै जेबै तऽ जे मछरी उछरी किनऽ हमहूँ जाइ छिए घास आओर काटबै मार्केट जेबै तऽ कि आओर माथा भुकेबै लेबे नहि करबै बोलैत रहै हइ ओहिपरसँ छौड़बा बोलैत रहै